जी मैं आपके ब्यूटी सैलॉन से बात कर रहा हूँ आपको क्या सुविधा चाहिए

जी जी किस तरह का हेयर स्टाइल चाहिए आपको जी जी आप बहुत आप लेट बता रहे हो आप थोड़ा दो दिन पहले बताते तो हेयर स्टाइल अच्छा होता है और इतनी जल्दी में हो नहीं पाएगा जी जी आप बिलकुल आ जाएँ हमारे पास हो जाएगा नहीं नहीं हम नहीं बलकुल हम यह इस्तेमाल नहीं करते बिलकुल नेचुरली रहता है आपके हेयर को कुछ नहीं होगा आप बिलकुल निश्चिंत रहें हाँ आप आ जाएँ मैं आपको लॉकेशन सेंड कर दूँगा आप आ सकते हैं वहाँ पर

हाँ हाँ बन हो जाते हैं हमारे यहाँ चालीस का टू फि टू हंड्रेड रुपीस लगेगा पर नहीं इतना ही रहता है तो डिस्काउंट नहीं चलता है हेयर इस्टाइल को के पास जी मेकअप वगैरह का भी हो जाता है परंतु उसके चार्जेस जो हैं वह ज़्यादा लगते हैं मैं आपको बता देता हूँ उसके चार्जेस टू थाउसेंट रुपीस लगता है उसका मेकअप का जी टू थाउजेंड रुपीस लगता परंतु हाँ नहीं नहीं आप बिलकुल निश्चिंत रहें मैं आपको बता रहा यह ऑफर चल रहा है सेवेंटी परसेंट ऑफ का नहीं नहीं आपके लिए कर दूँगा फिफ्टी परसेंट ऑफ कर वन थाउज़ेड रुपीज़ में आपका मेकअप भी हो जाएगा जी जी हाँ हाँ जी आप आ जाएँ बिलकुल नहीं नहीं बिलकुल डैमेज नहीं होंगे हम जो जो कलर करते हैं और जो भी ट्रीटमेंट होता है वह बिलकुल नैचुरल होता है हाँ हाँ हेयर स्टाइल बिल्कुल नैचुरली होगा आप बिलकुल आ जाएँ नहीं मशीनें जो रेहती हैं मशीनों कई माध्यम से वह होता है आप आकर आप चेक कर सकते हैं आपको पूरी जानकारी दी जाएगी उसके बाद ही किया जाएगा आपके बिलकुल हेयर डैमेज नहीं होंगे जी थैंक यू मैम